हमरासबके ओहिठाम तऽ दूध पीठ चढ़ायल जाइत छनि ब्रह्मके आओर अथी गमैया पूजा होइया मिथिलामे ई तऽ दूटा हेबेटा करैया बाँकी तऽ नवाह जग अष्टजाम ई सब तऽ होइते रहैया बहुत प्रकारके पूजा सब होइत रहैया सालो भरि किछु ने किछु तऽ होइते रहैया यज्ञ अथी जनउ ऊपनैन मुड़न ई सब तऽ अवसर पर होइते रहैत छै जिनका जे सब रहैत छनि मन्नत कते कयने रहैत छथि तिनकर सबके होइत रहैत छनि अथी ब्रह्म स्थानमे जेनाकि भऽ गेल दूध पीठ चढ़ाएल जाइया अष्टजाँम होइया बहुत प्रकारके होइया